हम नीतिश आओर जनता चौकसँ रहै छिए हम हमरा स्टेडियम जाना छै मैच देखैके लिए आओर वहाँ टैक्सी भी नहि मिल रहल छै आओर यहाँसँ कैब बोलबै छिए कि किछु टैक्सी भेज देतै तऽ अच्छा रहतै ताकि वहाँ जरूरी छै मैच देखना कोनो सवारी भी नहि भेट रहल छै यहाँपर आओर अहाँके पास छै तऽ भेजू आओर ज्यादा पइसा अगर अहाँके बनल दस रुपैआ आओर अहाँ ज्यादा भी दऽ सकै छिए इसीलिए अहाँ जल्दी भेज दिऔ ताकि हम अच्छासँ मैच देख सकब कोइ लेट नहि हेतै आओर अच्छा रहतै नहि तऽ लेट भऽ जेतै तऽ बहुत दिक्कत हेतै